हैलो बस खरा हां जी हां स्कूल गै ओह् चार पंज छुट्टियां ऐल्लै पढ़ने दा पता पेपरें दे दिन जाऽ दे ते उप्परै दा बच्चा नालायक औंदा बी उसी कक्ख निं औंदा ऐ उसी ते तुस छुट्टियां लैगे ते फिर बच्चे दा केह् बनग ओह् ब्याह् चलो इक्क दो दिन होऐ चार पंज छुट्टियां केह् करनियां चुप्प करियै इक दिन जाओ ब्याह् जिस बेल्लै कोई बराती आह्ले दिन चाब्भा आह्ले दिन ते घरै ई आओ इन्ने दिन केह् करना बच्चे दी पढ़ाई खराब होई जंदी पता ऐ तुसेंगी चलो कच्चे ते हैन पर कच्चे पेपरें बिच्च गै अगर जागत पढ़ग शैल पढ़ग शैल ते नुआड़े नंबर ओङन ते नुआड़ा अग्गें किश बनग ते नेईं तां रौह्ग नलायक गै लैक कि'यां बनना उसने रोज़ जाना ब्याह् जाना कदें कुदै जाना कदें मुननें जाना ते छुट्टियां रोज ब्हानै कन्नै छुट्टियां गै छुट्टियां कदें कोई ब्हान्ना मारी ओड़ना अज्ज मिगी ढिड्ड पीड़ होआ दी ही मिगी कदें मिगी ताप होई गेदा हा फिर चलो दिक्खी लैओ आपूं तुस समझदार ओ फिर चलो ठीक ऐ खरा फिर